अटल अमृत योजना ही दरअसल अटल बिहारी बाजपाई जे नाले तां योजना ठाही वई आहे सर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन जो शुरूआति कई वई ने हिनजो हिन योजना जो असल में हुनजो शुरूआति थी असम जेको राज्य आहे उन में हिन जी शुरूआति थी हिन योजना जो मेन उद्देश्य मेन इन जो मोटिव इहो आहे की ग़रीबी रेखा जे हेठियां जेका ग़रीबु वर्ग जा माण्हू अचनि था उन्हनि खे कवर करणु हुननि खे योजना जो फ़ाइदो ॾियणु जीअं त हुननि जो ह्रदय रोॻु दिल जी बिमारी सुवास जी बिमारी सर्दी बुख़ारु ने झूना रोॻ बि जेका बि हुजनि उन लाइ बि ही योजना कमु कंदी आहे उनखे उहा चुकाईंदी आहे योजना अगरि तव्हां वठो था त हू उते अस्पताल में उनजा सभु बिल चुकाईंदी आहे ग़रीबी रेखा जे जेका हेठि रहनि था उन जे लाइ मेन ही योजना कमु कंदी आहे असां हिन योजना जो अञा सद उपयोगु कोन कयो आहे हींअर ॿ टे साल पहिरियां मकानु वरितो त सरकारी आवास योजना जे तहत सब्सिटी जो लाभ सभिनि खे मिलियो आहे त सरकारी योजना जो हीउ हिकु फ़ाइदो सरकारी आवास योजना हिकु उन जे बारे में मां ॼाणां थो ने ॿियो रुण जेकी एस बी आई बैंक में जेकी हिकु लोन थींदी आहे जेकी सस्ते व्याज ते मिलंदी आहे हिकु उनजे बारे में ॼाणां थो